असांजे भारत देश में जेको मौसमु आहे हू बरसाती ऐं थधो मौसमु हूंदो आहे लॻभॻि ऐं जेके जेके रीजंस नदी आसे पासे में आहिनि हुते जाम बरसातूं थींदियूं आहिनि ऐं हुते मौसमु थधो रहंदो आहे पर जेकी समुंड खां परे आहिनि हुते हेॾी बरसातूं न थींदियूं आहिनि ऐं थोरी गर्मी वधीक हूंदी आहे